गुड ऑफ्टरनून मैडम में ना दीपिका बोला नी टीचर थुआढ़े स्कूल दी ओह् जेह्ड़ी जिसी न्यू एजूकेशन पॉलिसी दे बारै च पता निं तुस मिगी थोह्ड़ा समझायो एह्दे बारै च अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा बाकी में स्कूल आह्नियै पता करी लैनी आं ठीक